हैलो हां जी हां ठीक तुस ग्राम सेवक बोल्ला दे हां हां पन्छानी ओड़ेआ नंबर सेव कीते दा हा में होर केह् हाल चाल थुआढ़ा बस ठीक अज्ज कि'यां चेत्ता करी ओड़ेआ दिक्खो गौरमेंट तरफा फं'ड ते आंदे रौंह्दे बा बट अस गौरमेंटी कम्म होंदा अस इ'यां निं ना सनाई सकदे कि केह्ड़ा केह्ड़ा फं'ड आए दा ते इ'या नना कुसै ई सनाई सकदे हैन आ साढ़े पिच्छें बी बड्डे बड्डे लोक होंदे इ'यां कुतै सनाई ओड़चै ते भी अस पता फसी जन्ने आं ठीक ऐ तुस मिकी सनाओ ते सेही केह्दे केह्दे चाहिदे तुसें फं'ड

हां हां थुआढ़ी गल्ल समझा ना में बड़ी अच्छी गल्ल ऐ बा दिक्खो आं भी एह् होंदा नी स्कूली कम्म होंदे कि एह् अस्पतालें कम्म होंदे बिल्डिगें कम्म होंदे एह् मतलब इ'यां निं ना फं'ड कुसै आक्खे देई ओड़ने एह् मिटिंगां करना पौंदियां इक अच्छा सलाहियां करना सलाहीं हां ते भी कल्ल मिकी टैम ऐ निं लग्गना ऐं ते तुसें ई अ'ऊं सनाई ओड़गा आपूं जेल्लै मतलब करना होगी निं मीटिंग असें जेल्लै तुसें ई अ'ऊं फोन करियै सनाई ओड़गा क्योंकि भी होर बी आखना पौना निं तिन्न चार लोकें ई जि'यां लम्बड़दार होई गे जां उ'नें बी आखना पौना निं सारें ई ते तां गै मीटिंग होनी भी इक्कलै अस करगे भी गौरमेंट पुच्छदी निं कि तुसें कुत्थै कुत्थै फं'ड लाया पूरा इनें ई स्हाब कताब देना होंदा निं हां हां नेईं हां हां स्हेई गल्ल ऐ स्हेई गल्ल ऐ थुआढ़ी ते गल्ल मिकी बड़ी अच्छी लग्गी चलो अच्छी गल्ल ऐ कुसै दा भला होई जाह्ग बच्चें दा भला होई जाना जेह्के घर बैठे दे उं'दा भला होई जाना उ'नें ई नौकरी थ्होई जानी हां हां उ'ऐ निं चलो कोई निं में अत्तरूं तक्कर तुसें ई फोन करगा ते आखगी अ'ऊं ते महां तुसें ई फोन करी ओड़गी निं भी अ'ऊं ते तुस आई जाएओ टैमें पर आई जाएओ ठीक ऐ ते अस मीटिंग करी लैह्गेह् ते भी उत्थै सलाह् करी लैह्गे पूरी ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक